मैंने मीशो से ना कॉकरीज़ मंगाई हुई थी इतनी अच्छी थी इतनी अच्छी थी मैं उस कॉकरी की क्या ही बात बोलूँ मैं मतलब मार्केट गई मैंने कई दुकानें देखी कई पर ना मुझे वैसी मिली ही नहीं जैसे मुझे मीशो में दिखी इतनी अच्छी थी इतनी प्यारी जैसे इच्छा अनुसार मतलब मुझे जैसी चाहिए थी ना वो वैसी ही थी और इतने अच्छे दाम में भी मुझे वहाँ मिली और मतलब मेरी किचेन की शोभा बढ़ गई एक प्रकार से कहा जाए उसे तो मेरा किचेन इतना अच्छा दिखने लगा उन कॉकरीज़ की वग़ै से मतलब कितनी अच्छी आप लोग भी मैं कहती हूँ वही ख़रीदिए कॉकरी वो वही सेट जो मैंने ख़रीदा है वही बहुत अच्छा मिलते हैं भाई मैं क्या ही बताऊँ इतना प्यारा और इतने अच्छे पैसों में मिल जाता है कि आपको ज़्यादा ख़र्च भी नहीं करना पड़ता है बहुत अच्छी और सुन्दर हैं देखने में वो आप भी मंगाइए और अपने किचेन की शोभा बढ़ाऍं